आरज आरज आरो सिबिनायाव मुलुगाव थानाय साफ्रोमबो सुबुङानो बा मोनफ्रोम हारिनि सुबुंफोरानो इसोरखौ सिबियो नाथाय बे इसोर सिबिनाय नेमफोराव गोबां रोखोमैनो गोबां जाथिया गाव गावनि नियम नितिजों सिबियो सिबिनाया मोनफ्रोम हारिजोंनो गोरोबलाया सोरबाया देंखो बोनानै सिबियो सोरबाया बुलि बावनानै सिबियो सोरबाया बिबार फिथाइ बावनानै सिबियो सोरबाया हुम जय्ग' होनानै सिबियो दा जोंनाव नुनो मोनो आङो बर' जानानै जोंनि बर'फोरनाव गोबां धोरोमनि सिबियारिफोर दंसै गिबिथाराव बर'आ बाथौखौनो सिबियो दिनैसिमबो बाथौ सिबियारि दङ आरो दिनैसिमबो सिबिबाय थायो नाथाय बेनि गेजेराव दा नुनो मोनो बर' हारियाबो गोबां धोरोमावनो दंसै जेरै दा जोंनि बर' हारिया बुदधिसआवबो दङ खृस्टानाव दङ सत संगआव दङ चायाव दङ खेराइ फालिनायाव दङ सोरजिगिरि फालिनायाव दङ सोरबाया रुफामुनि बाथौ बेवहायबो दङ दा बिसोरो गावबा गाव गावबा गाव धोरोम लानानै गावबा गाव गावबा गाव धोरोमखौ फालियो दा बे फालिनायनि गेजेरावहाय माखासे फारागथि नुनो मोनो सोरबाया बुलिजोंनो सिबियो सोरबाया बिबार सोरबाया जय्ग' सोरबाया रोजाबनाय सोरबाया जेबो गैया लासे ओरैनो आलारि बाथि होनानै दोननाय बा जेरै खृस्टानफ्रा इसोरनि मुङै जेबो बावनानै होनाय गैया रोजाबनायनि गेजेरजोंनो सिबियो जेरै हिन्दु धोरोमनि गेजेरावहाय सोरबाया किरटननि गेजेरजों प्रसाद बावनानै किरटननि मेथाइ रोजाबो बे रोजाबनायजोंनो सिबियो आरो बे सिबिनायनि गाहाय जाहोननानो जाहैबाय मा जाहाथे जोङो इसोरनिफ्राय अन्नायखौ मोननो हायो आरो बे अन्नाय जों जोङो बे मुलुगाव बा संसाराव जोङो जाहाथे दुखु गैजायै जासे आलो गोजोनै जोङो बिसि फिसाय फिसा फिसौ गासैखौ लानानै जोङो ग्रें ग्रें रायजो जालांनो हायो बेखौ थांखि लानानै साफ्रोमबो मानसियानो इसोरखौ सिबियो दा बेनि अनगायैबो सोरबाया इसोरखौ सिबियो बा इसोरनि मुं लायो जाहाथे बोरैबाबा गाव दावखोलांनो हायो धोन समफुन मोननो हायो थाखा फैसा मोननो हायो जौगानो हायो बेनि थाखायबो सोरबाया इसोरखौ बा देव देबिफोरखौ सिबियो सोरबाया बोरैबा गावखौ सोरबा जुदि फाट्रा गुन्दा लुसाफोर दङबा बे फाट्रा गुन्दाफोरा सोरबाबा गावसिनि गाज्रि हाबा मावनायाव जाहाथे गावसोर दावगानो हायो बेनि थाखायबो इसोरखौ बा देव देबिखौ सुबुंफोरा सिबियो दा सिबिनायनि गेजेराव गासिबो धोरोमनि सिबिनायखौनो मोजां मोनो बा गासै धोरोमावनो इसोरखौ दङ होननानै आंहा फोथायनाय दङ जाय जेरै सिबियो बेबादिनो बै मानसिया बेनि फिथाइखौ मोनो मोजां गोसोजों सिबियोब्ला इसोरखौ अन्नाय होयोब्ला इसोरा निचय बै मानसिखौ बियो अनहरफिनगोन बेखौ आसा खालामो दा बेनि अनगायैबो आरोबाव दङ सोरबाया थगायनायनि लाहार फाहार खालामनानै सायाव इसोरखौ गाबज्रिफ्लायो नाथाय सिङावहाय बेनि गोसोआ मैला अब्ला मा जाहैनो हायो अब्ला इसोराबो बेनि गोसोखौ मोनदांनो हाखायो जेरैहाय इसोरखौ फोलादों बे फोलानायनि जाहोननाव बियो इसोरजों गावनो पानिसमेन्ट मोनगोन इउन जिउआव हाय बियो गिबि गिबियाव दावगानो हायोब्लाबो जोबनाय जिउआव हाय बियो गाख्लाय हैजा फिनगोन जाहोनाव बेनिखायनो बुंनाय जायो धोरोमखौ सिबियोब्ला अन्नायखौ होयोब्ला अन्नाय मोनफिनो जेरै सासे सुबुङा सासे गरिब मानसिखौ जुदि अननानै जुदि हेफाजाब होयोब्ला बेबो मोनसे धोरोम अन्नाय होजायोब्ला बियो बै जायनाखि होदोंमोन बिखौ सानसेब्लाबो बियो अनफिनगोन दा बेफोरनि थाखायनो जोंनि गेजेराव हाय आरज आरो सिबिनाय अननाय मोजां मोननाय बे हाबाफारिया जों साफ्रोमबो मानसिफोरनि गेजेरावनो थानांगौ नङाब्ला जोंहा राहा लामा गैया